हैलो स्विगी मां ॿारहां माण्हुनि जो ऑडर कयो हो त तव्हां अञा ताईं मोकिलियो न आहे त घणी देरि में मोकिलींदो अगरि तव्हां नथा मोकिले सघो त मूंखे मूंखे चओ त मां ॿिए कंहिंखां घुरायां तव्हांजी डिलीवरी सही न आहे मूंखे लॻे थो तव्हां इलाही लेट कंदो अगरि न आहे तव्हांजे बस जी त मूंखे ॿुधाए छॾियो मां ॿिए कंहिंखां मंगाईंदमि मां चार पंज शयूं शाही पनीर चयो रोटी चयूं तव्हां अञा ताईं डिलीवरी न कई आहे मुंहिंजा माण्हू वे वेट था करनि हो नाराज़ु था थियनि हू वञण लाइ चवनि था पिया तव्हां मोकिलींदो घणी देरि में मोकिलींदो न त मूंखे ॿुधायो त मां ऑडर कैंसिल कयां अगरि तव्हांजे बस जी न आहे मां ॿिए कंहिंखे चवां मुंहिंजे नज़दीक में हिकिड़ो होटल वारो बि आहे मां उन खे चवंदुमि हू मूंखे घरु वेठे ॾेई वेंदो आहे जल्दी ॿुधायो मूंखे अञा मुंहिंजे वटि एतिरो टाइम न आहे महिमान जल्दी जल्दी था करनि जल्दी मोकिलियो